ہاں میں نے شہر كشمیر كا سفر كیا ہے جو اپنی قدرتی خوبصورتی اور دلكش مناظر كے لیے مشہور ہے كشمیر كو زمین پر جنت بھی كہا جاتا ہے میرے سفر كا آغاز دہلی سے ہوا اور دہلی سے میں سب سے پہلے شری نگر گیا جہاں میں نے مشہور ڈل جھیل كا لطف اٹھایا جو ایک قدرتی خوبصورتی انداز جو ہے جو دلكش مناظر ہیں قدرتی وہاں میں نے اس كا لطف لیا میں نے وہاں سے ہاؤس بوٹ میں قیام كیا اور شكارا كی سواری كی یہ تجربہ بہت ہی منفرد اور پرسكون تھا ڈل جھیل كے ارد گرد كے مناظر جیسے مغل باغات اور نہایت جو دوسرے باغات تھے نہایت دلكش اور خوبصورت تھے اس كے بعد میں گلمرگ گیا جو اپنی برف باری كی وجہ سے پہاڑیوں میں بہت مشہور ہے اور گلمرگ میں جو گووند ولا كیبل كار كی سواری كی جو دنیا كی سب سے اونچی كیبل كاروں میں ایک ہے اس سے اوپر پہنچ كر پورے علاقے كا دلكش منظر دیكھا اور برف باری كا میں نے بھرپور لطف اٹھایا اور وہاں قدرتی طور طریقے قدرتی پیداوار اور جو قدرت كے ایک كرشمہ جو قدرتی ایک كرشمہ ہے اس چیز كا میں نے بھرپور لطف اٹھایا اور بہت مزے كیے میں نے پھر میں پہلگام جو كشمیر كے اندر ہے گیا پھر اپنی سبز وادیاں وہاں كی ہریالی بہت مشہور ہے اپنی سبز وادیوں اور دریا كے ساتھ ساتھ چلنے والی پیدل جو پنگھٹ ہے وہاں پہ پنگھٹیاں بھی كہتے ہیں جس كی وجہ سے وہ مشہور ہے اور وہاں لوگ پیدل چلتے ہیں یا گھوڑوں پہ چلتے ہیں وہاں میں نے گھوڑے كی سواری كی وہاں میں نے جو دوسرے ہرن وغیرہ ہیں اس كے ساتھ لوگ گھومتے پھرتے ہیں میں نے اس كی سواری كی اور وہاں كی جو خوبصورتی ہے وہ بہت ہی شاندار اور پركشش نظارہ وہاں دیكھنے كو ملتا ہے جو اپنی فطری خوبصورتی كے لیے بہت وہ مشہور اور جانی جاتی ہے اس سفر كے دوران میں نے كھانے كا بھی خوب مزہ لیا یعنی میں نے كشمیری كھانوں كا بھی مزہ لیا جس میں روغن جوش یخنی اور كشمیری قہوہ قہوہ جو ہے ہم لوگ عام طور پر دہلی كے ماحول میں بھی پیتے ہیں لیكن جو كشمیر كا ایک قہوہ ہے یا پھر عرب والے جو قہوہ پیتے ہیں ان كا انداز ان كا طور طریقہ قہوہ پینے كا بہت ہی الگ ہوتا ہے وہاں جو قہوے ملتے ہیں اس كا ٹیسٹ اور یقیناً جو دہلی كے اندر ہمارے یہاں شاید كہ ہم جیسے مڈل كلاس كے لوگ اس كو نہیں لے سكتے ہیں لیكن كشمیر كے اندر كیوںكہ یہ چیز بہت عام ہے قہوہ كھانے كے بعد یا كھانے سے پہلے لوگ استعمال كرتے ہیں اپنے اپنے شوق كے حساب سے اپنے اپنے مزاج كے اعتبار سے قہوہ استعمال كرتے ہیں تو ایک فطری چیز ہے جہاں جس چیز كی پیداوار زیادہ ہوتی ہے وہاں وہ سستا ہوتا ہے یا پھر جس چیز كا استعمال جہاں زیادہ ہوتا ہے وہاں اس چیز كو بہت ہی سستا ماركیٹ میں ملتا ہے تو دہلی كے ماحول میں قہوہ ایک بہت عام سی چیز ہے جو یہاں كے لوگ پسند نہیں كرتے یا پیتے بھی نہیں ہے لیكن عرب ممالک كے اندر اور كیا كہتے ہیں كشمیر كے اندر اس چیز كو بہت پابندی كے ساتھ پیا جاتا ہے تو مقامی لوگوں كی مہمان نوازی كا بھی جو وہاں ایک طریقہ ہے وہ بہت ہی الگ ہے وہاں كی ثقافت بہت الگ ہے اور ان كی ثقافت نے اس سفر كو مجھے مزید اور یادگار بنا دیا كیوںكہ وہاں كے رہن سہن وہاں كے طور طریقے وہاں كے لوگوں سے ملنے جلنے كا جو ایک طور طریقہ تھا وہ میرے لیے ایک یادگار لمحہ بن كر رہ گیا كشمیر كا سفر میرے لیے ایک نہایت خوبصورت اور منفرد تجربہ ہوا جس نے مجھے قدرت كے خوبصورتی اور پرسكون زندگی اور بھرپور پرسكون زندگی جینے كا جینے كا مقصد اور كیا كہتے ہیں زندگی گزارنے كا مقصد اس چیز كا احساس دلایا كہ قدرت کیا قدرت كے كرشمے كیا ہیں قدرت كے خوبصورتی اور اس كی بناوٹ كیا ہے میں نے كشمیر كے اندر یہ تمام چیزیں دیكھیں اور وہاں میں نے پر لطف انداز میں میں نے خوب مزے كیے اور میں بہت سی چیزیں جو قدرت كی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اس كے اوپر اور بھی اعتماد اور بھروسہ بڑھ گيا